ہاں ہمارے آس پاس ایک لائبریری ہے ہمارے گاؤں میں تو نہیں ہے لیکن ہمارے سٹی سہرسہ میں ہے جہاں ہم لوگ بہت اچھے اچھے اخبارات پڑھتے ہیں اور جا کر لائبریری میں اپنا وقت بتاتے ہیں اور وہاں کے ہم نے جو ابھی سی ٹیٹ کلاس لی تو وہیں کا وہیں سے لائبریری میں تیاری کی ماشاء اللہ ہمارا بہت اچھا انک آیا اور وہ لائبریری میں طرح طرح کے بک ہوتے ہیں طرح طرح کے نیوز آتی رہتی ہیں وہ بہت ہی اچھا لائبریری ہے جو ہمارے سہرسہ ڈسٹک میں موجود ہے وہاں بہت سے گاؤں کے لوگ لائبریری میں آتے ہیں اور بہت سے اخبارات پڑھ سکتے ہیں اور یہیں پہ ہمارے ایک پٹنہ شہر ہے جہاں بھی نے خدا بخش لائبریری ہے وہاں تو ہم نہیں ہمیشہ جا سکتے لیکن مہینوں میں سال میں ایک دو بار جاتے ہیں تو وہاں بھی ضرور جاتے ہیں نئی نئی کتابوں کو دیکھنے نئی نئی چیزوں کو پڑھنے لیکن یہاں جو ہمارے سہرسہ شہر میں ہے تو یہاں ہم ایک دو دن میں اکثر جاتے رہتے ہیں اور جب ہماری سی ٹیٹ کی کلاس تھی تو میں ہم اسی لائبریری میں کلاس جوائن کیے ہوئے تھے اور وہاں سے ہم پڑھتے تھے اور ہمارا انک بھی بہت اچھا آیا نمبر بھی ماشاء اللہ بہت اچھا آیا یہ لائبریری بہت مشہور ہے اور یہاں طرح طرح کے بہت جگہ کے لوگ وہاں پہ رہ کے تیاری کرتے ہیں اور بہت سے اخبارات پڑھتے ہیں یہ ہمارے آس پاس ہی مانا جاتا ہے کیوں کہ ہمارے چکمکہ گاؤں سے یہ سہرسہ زیادہ دور نہیں ہے بس چالیس سے پینتالیس منٹ کا راستہ ہے اور ہم لوگ جا کر وہاں اس لائبریری میں پڑھائی کرتے ہیں اور نئے نئے اخبارات کو پڑھ سکتے ہیں